हिकु सुठे डांसर और हिकु महान डेंस डांसर में इलाही वॾो अंतर आहे सुठो डांसर त सिर्फ़ु हिकु डांस ई करे सघंदो आहे लेकिन जेको महान डांसर हूंदो आहे उन्हीअ खे उन जो डांस खे हर कोई पसंदि करंदो आहे और जेको महान डांसर तॾहिं ठही सघंदो आहे जॾहिं इंसान जेको आहे हू बचपन सां उनखे प्रेक्टिस करंदो हुजे उनखे हिकिड़े सुठे सुठे गुरूअ जी ॾाढी वधीक आवश्यकता हूंदी आहे छो त जेको सुठो गुरू हूंदो आहे उहो ई पंहिंजे शिष्य खे सही तरीक़े सां ॿुधाए सघंदो आहे सही तरीक़े सां सिखाए सघंदो आहे कि हुनखे डांस कीअं करिणी खपे हुन खे डांस करण महिल छा चीजनि जो छा शयुनि जो ध्यानु रखणो खपे जो हुनसां कोई ग़लती न थिए और हिकिड़ो जेको महान डांसर हूंदो आहे उहो पंहिंजी कला में बिल्कुलु निपुण हूंदो आहे बिल्कुलु सुघड़ थींदो आहे और हुनजे डांस में हिक अलॻि ई ॻाल्हि हूंदी आहे हू जॾहिं हू डांस करंदो आहे सॼी ओडीएंस जेकी हूंदी आहे बिल्कुलु मंत्रमुग्ध थी करे उनजे डांस में खोइजी वेंदी आहे और हुन में ई सॼो ध्यानु हूंदो आहे हुनजो समय कीअं बीती वेंदो आहे उनखे ॾिसंदे ॾिसंदे ख़बर ई न पवंदी आहे इन्हीअ लाइ महान डांसर उहो हूंदो आहे जेको पंहिंजी दर्शकनि खे पंहिंजे पाण सां ॿधी सघे पंहिंजे पां पंहिंजे डांस सां ॿधी सघे सभु उन्हीअ में ई लॻा पिया हुजनि उनखे ॾिसण में कोई बि हुनसां बोर न थिए हुनजी महान डांसर उहो ई थींदो आहे जंहिंजे डां डांस खे ॾिसण महिल कोई बोर न थिए उन खे लॻे कि अरे मां त ॾिसंदो ई वञां ॾिसंदो ई वञां ॾिसंदो ई वञां और जेको सुठो डांसर हूंदो आहे त बस माण्हू ईंदा आहिनि डांस उनजो ॾिसंदा आहिनि और हली वेंदा आहिनि और बस उन्हीअ जे बाद उन खे कुझु ॾींहंनि में भुली वेंदा आहिनि लेकिन जेको महान डांसर हूंदो आहे उन्हीअ जी ॻाल्हियूं हमेशह ई हलंदी रहंदियूं आहिनि उन्हीअ जे डांस खे माण्हू हमेशह यादि रखंदो आहे माण्हू खे लॻंदो आहे अरे हुनजो डांस त केतिरो सुठो हुयो असां होॾे विया हुआसीं ॾिठो हुयोसीं हुनजो डांस इलाही सुठो हुयो और जेको जेका सुठा डांसर हूंदा आहिनि हुननि हुननि खे कोई न यादि करंदो आहे हुनजो डांस बस आयो और हली वयो लेकिन जेको सुठो डांसर हूंदो आहे जेको महान डांसर हूंदो आहे उन जे डांस खे माण्हू हमेशह यादि रखंदा आहिनि चाहे केतिरा साल गुज़िरी वञनि उन्हीअ जे डांस खे हमेशह माण्हू यादि रखंदो आहे उहे त यादि रखंदा आहिनि जॾहिं हुनजा ॿार ॿुधंदा आहिनि त उन ताईं बि उहा शइ हली वेंदी आहे उहे बि ॿार बि ॿुधंदा रहंदा आहिनि जीअं असां पंहिंजे बचपन में कंहिंजी डांस ॾिसंदा हुयासीं पुराने ज़माने में पोइ वॾा थियासीं अॼ बि ॾिसूं था जॾहिं बुढ्ढा थी वेंदासीं तॾहिं बि ॾिसंदा रहंदासीं त महान डांसर जी इहा ई पहिचान आहे कि उनजे डांस सां कॾहिं माण्हू बोर न थींदो आहे और सुठो डांसर उहो ई हूंदो आहे जेको पंहिंजे दर्शकनि खे पंहिंजे श्रु ॾिसण वारनि खे हमेशह पाण सां ॿधी करे रखे हुननि हू श्रु दर्शक कॾहिं हुनसां बोर न थियनि